हाँ हम मछली वाले दीदी बोल रहे हैं सिन्गल काँटा और पतली वाली भी बेचते हैं ढाई सौ रुपये पतली वाली दो सौ रुपये किलो सिन्गल काँटा ढाई सौ रुपये किलो नहीं हो रहा तो सिन्गल काँटा चाहिए क्या हाँ ठीक है तो पचास रुपये कम कर लेंगे

ठीक है ठीक